हँ मैथिली भाषाके चुनौती आब दे रहल छै किएक कि पहिले तऽ मैथिलीके सब बोलैत रहै मगर आब जब सब आगे पीछे जाइ लगलै तऽ हिन्दी बोलै छै इंगलिश बोलै छै हिन्दी इंगलिश बोलै छै अइला मैथिली भाषा लुप्त होल जा रहल छै मैथिली भाषा लुप्त हो रहलै एहि कारण हमसब मैथिली भाषाके प्रचार प्रसारके लेल सरकारी इसकुलमे प्राइवेट इसकुलमे एगो ने बुक देले छियै मैथिली भाषाके प्रचार प्रसार करतै आओर भाषाके भाषा प्रचार प्रसार मैथिलीके परम्परा बनल रहतै कि हँ मैथिली हय इहे बात सब हय